قانون کے ذریعہ اتر پردیش میں اتر پردیش کے شہریوں کو بہت سے حقوق دریافت ہوتے ہیں اور بہت سے حقوق ایسے ہیں جو دستیاب نہیں ہو پاتے ہیں یہاں کے شہریوں کو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں بہت سارے لوگ جو دلال ہوتے ہیں وہ عام انسانوں تک ان حقوق کو سرکاری سہولیات جو ہوتی ہیں اس کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں اور بیچ ہی میں ہڑپ کر لیتے ہیں اور یا اپنے لوگوں کو ان سہولیات میں لگا دیتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں سرکاری جاب کی یا گورمنٹ جاب کی تو اس جاب تک کے عام انسان تک یہ جاب نہیں پہنچ پاتی ہے یہ نوکری عام انسان تک نہ پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو اس نوکری میں داخل کر لیتے ہیں اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو بیچ سے لوگ پیسے مانگتے ہیں اور اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ عام انسان کے لیے دینا بہت بہت ہی بڑی بات ہے انسانی حقوق میں اگر شمار کیا جائے تو یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں کا ماحول تو ماحول تو کچھ حد تک بہت ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اور بھی سرکاری سہولیات کے سلسلے میں کچھ خاص ماحول نہیں ہے